किसान और पशुओं के लिए जो पर्याप्त जगह नहीं है और खुली हवा भी नहीं है दूषित हवा है वहाँ पशुओं को असुविधा होती है और किसान को भी असुविधा होती है इसलिए वहाँ के लोग काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं और दूषित हवा में पर्याप्त जगह भी नहीं है जहाँ कि पशुओं की सुरक्षा हो सके रह सकें खुली हवा भी नहीं है इसलिए इसे सरकार को कोई ऐसे नियम निकालना चाहिए कि जिससे कि वो पशुओं को अच्छी जगह मिले और पर्याप्त जगह हो और पशु लोग आराम से रह सकें और जो है किसान को भी असुविधा ना हो इसलिए किसान को खेती करने में असुविधा होती है पर्याप्त जगह नहीं है और जो है कि ऐ सरकार को ऐसा सोचना चाहिए कि हम ऐसा नियम निकालें ऐसा सुविधा दें जिससे किसान असुविधा में ना रहें या खेती करने में आराम हो और पर्याप्त जगह हो तो किसान लोग अपना पशु पालन भी अच्छी तरह से कर सकें और जिसके पास जगह नहीं है वो दूषित हवा में रहता है तो बीमार पड़ जाएगा पशु भी बीमार पड़ जाएंगे और यहाँ जो है कि खेती करने में असुविधा होती है सरकार को यह सोचना चाहिए कि नियम से निकाले जैसे किसान को मिलती है खेती करने के लिए वैसे ही दो हजार रुपए मिलते हैं खेती करने के लिए वैसे ही पशुओं के लिए भी जगह को पर्याप्त करना होगा और बनवाना होगा कि पशु लोग आराम से रह सकें खुली हवा में रह सकें दूषित हवा उन्हें ना लगे और जब पशु आराम से रहेंगे तो किसान लोग भी आराम से रहेंगे उन्हें भी कोई असुविधा नहीं होगी ऐसे सरकार को यह सोचना चाहिए